الیکٹیشین بات کر رہے ہیں سر میرے ایک جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ سر کیا ہے نا کہ میں یہاں کیا نام کہتے ہیں گوتم بدھ نگر میں جو ہے میرے پاس ایک آفس ہے وہاں مجھے جو ہے آفس کو رینوویٹ کرانا ہے الیکٹیشین ورک کے ساتھ تو ہو جائے گا سر آپ خالی ہیں آجکل کیا ریٹ وغیرہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ اِس بارے میں میرے پاس سر سر سر دو سو گز ہے ہمارے پاس پورے آفس کا جو ایریا ہے ہمارا ہے نا اُس میں کیا ہے نا ہاں گراؤنڈ فلور تو پورا ہال ہے اور ایک لفٹ ایریا ہے ٹھیک ہے اور مطلب وہ پارکنگ ایریا ہمارا کہلاتا ہے اُس کے بعد فسٹ فلور اینڈ سیکینڈ فلور پہ ہمیں کام کروانا ہے ٹھیک ہے اور اُس میں بھی آپ کو چار تین جگہوں پر آپ کو ٹوائلیٹ باتھ روم ہے جہاں پر دو دو دو ٹوائلیٹ ہے دو دو باتھ روم ہے ٹھیک ہے سر اُس کے بعد جو ہے ایک ہال ہے اور چھ کیبن ہیں سر فسٹ فلور پہ ہمارے تو ہاں یہ جو ہے آپ چاہے تو نوٹ کر لیجیے گا یا میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا ٹھیک ہے ساری چیزیں تو کیا نام کہتے آپ میرے خیال سے اور ہاں سر سیکینڈ فلور کا جو ہے ابھی فی الحال سر ایک میٹنگ روم ہے مطلب تھوڑا سا ہال ٹائپ کا ہے اور اُس کے علاوہ دو کیبن ابھی بنے ہیں بس اتنی ہی میں کام کروانا ہے سر جی نہیں نہیں نہیں سر آپ اگر ارینج کروا دیجیے تھوڑا مینیج کر کے تو بہتر ہوگا کیوں کہ مجھے پھر کسی اور سے سامان لے کر کے آنا لے جانا تو دقت ہو جاتی نا اب آپ بہتر جانتے ہوں گے مارکیٹ وغیرہ کا جی تو ایسا کیجیے سر میرے خیال سے ہم لوگ ایک بار مِل لیتے ہیں آپس میں ٹھیک کیسا رہے گا پھر ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سر بہت بہت بہتر ٹھیک ہے سر تو مِل کر کے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو